दिक्खो अज्ज दे जमाने उप्पर ट्रांसपोर्ट जेह्की ऐ एह् सस्ती नेईं ऐ सस्ती कियां नी ऐ कि अज्जकल जेह्का गड्डियें कराया बड़ा ज्यादा बधाई चुके दे लोक हां असें सस्ता केह् पौंदा जियां असें ट्रेनें उप्पर कटरा तु दिल्ली जाना होऐ ते ओह् असें छे सौ रपेऽ कन्नै अस उत्थें अस जेह्के पुज्जी सकने आं ते कि अगर असें दिक्खो हां जियां अस ग्रांऽ बिच्च रौह्ने आह्ले आं ते कुतै गड्डियां बी नेईं थ्होंदियां चलो कोई इक अद्धी थ्होई बी जाह्गी तां ओत्त रश बगैरा जेह्का बड़ा गै ज्यादा होई जंदा ते बच्चे कन्नै नेई चढ़ना होंदा जां कोई सीट नेईं थ्होंदी ते अज्जकल ते सीट कोई दिंदा बी नेईं ऐ उ'यां इत्त गल्ला कुतै जरूरी गै जाना पोऐ ते अपना कोई आटो बगैरा करो ते आटो आह्ले अज्जकल बड़ा ज्यादा कराया लैंदे न ते ओह् असें जेह्की ट्रांसपोर्ट जेह्ड़ी ऐ ओह् असें सस्ती जेह्की नेईं पौंदी ते कन्नै जियां अज्जकल बैटरी आह्ले आटो चली पेदे ओह् बी अज्जकल कोई गल्ल नेईं करदे कि पैसें दे बगैरा अज्जकल कोई किन्ने के पैसे देगा उ'नें ते तां करियै जेह्की ट्रांसपोर्ट ऐ ओह् सस्ती साढ़े आस्तै नेईं ऐ जियां हून दिक्खी लैओ कि इक दिन केह् होएआ कि मेरा भ्राऽ हा जेह्का ओह् बाह्र गेआ किसै कम्मै आस्तै ते होर जियां हून कुतै जाना होऐ ते कुसै लाके दा असें इ'न्ना ज्यादा पता नेईं होंदा कि उत्थुं दा केह् केह् ज्यादा ऐ केह् घट्ट ऐ कन्नै इ'यां बी लोक कुसै नमें माहनुएं दिक्खियै ते ज्यादा गै सोचदे कि अज्जकल लालच जेह्डा ज्यादा बधी गेदा ऐ ते लोक सोचदे के नेईं दो पैसे नोआड़े कोला पैसे थोह्डे बद्ध थ्होन ते ठीक होना ते उ'यां गैं उं'दे आटो आह्ले बी सोचेआ ते उ'नें आखेआ भाई में उस जगह् पर जाना ऐ ते उ'न्नै केह् कीता इक चक्कर इक जगह बिच्च चार चक्कर लोआए उनेईं फ्ही केह् कीता कि बारां सौ रपेआ उ'नें उं'दे शा कराया लेई लैता दिक्खो इक ते एह् लालच ऐ कि कन्नै जित्थे साढ़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐ कुत्थां सस्ता केह् ऐ एह् जेह्का असें सस्ता नेईं पेई सकदा ते कन्नै इक लोकें नेईं इ'न्ना ओह् लगदा पता ते लोकें दिक्खो जिस जाना ते उस ते जाना गै जाना भामें बद्ध पैसे देग भामें घट्ट देग अज्जकल कन्नै गड्डियां जेह्कियां परानियां खटारे बनी गेदियां लोक अज्जकल ज्यादा गड्डियें उप्पर चढ़ने बी डरदे ओह् डरदे इस गल्ला कि भाई कि कुतै परानी गड्डी ऐ ते कोई किश हादसा साढ़े कन्नै किश होई नी जा तां करियै किश लोक तां करियै आखदे कोई आटो बगैरा गै करी लैन्ने आं आटो अगर करगे चाहें ओह् बैटरी आह्ला कीता चाहें दूआ ओह्का कीता पेट्रोल आह्ला एह् नी अस आखदे के गड्डियें आह्ले जां आटो आह्ले जां कुसै कोई स्पैशल कोई बी गड्डी करगे अस ते उ'नें तेल ज्यादा बधी गेदा अज्जकल जियां ते ओह् तां करियै ज्यादा पैसे लैंदे साढे कोला हून उं'दी कोई गलती नेईं ऐ की जे उ'नें बी टोल ज्यादा पवा दा ऐ एह्दे गल्ला अस गोरमैंट कोला इ'यै अपील करने आं कि भाई ओह् थोह्ड़ा उं'दे कोला घट्ट लैन इत्त गल्लै ओह् साढ़ा कराया जेह्का ओह् घट्ट करुड़न ते असें जेह्की औने जाने दी जेह्की सुविधा ओह् दुविधा बिच्च नेईं बदलै ते असें औने जाने दी असानी होई जावे असें कोई दिक्कत नेईं आवै औने जाने बिच्च जित्थे अस जाना चाह्चै ते उत्थें अस पैह्ले एह् नेईं सोचचै के पुज्जचै कि'यां ते असें औने जाने च बड़ी मुश्कल होई जंदी ऐ फेर ते हां